हैलो तुस दानिश होटल दा बोला ने अच्छा अच्छा में थुआढ़े होटल गेदी मतलब बड़ी शैल दित्ती तुसें कमरा बड़ा शैल होर बधियै शैल साफ सफाई बड़ी शैल थुआढ़े होटलै च बाकी थुआढ़े बिस्तरे शिस्तरे शैल कम्बल बड़े शैल रुट्टी छुट्टी थुआढ़ी कंटीन दी ओह् बी बड़ी शैल लग्गी असेंगी अस कदें दूई बारी आगेओ ते असें थुआढ़े होटल गै रुकना हां हां ठीक ऐ ठीक ऐ असेंगी बड़ा शैल लग्गेआ थुआढ़ा सारा कम्म शैल हा थुआढ़ा होर बड़ी शैल सुविधा ही खरी खरी कदें बी औगे चक्कर लाने गी ते असें इत्थें रौह्ना थुआढ़े गै हां पक्का पक्का हां अस पैह्लें सनाई ओड़गे तुसेंगी फोन करियै औना होग तां अच्छा थुआढ़ा फोन नंबर ऐ साढ़े कश अस पैह्लें सनाई ओड़गे असें औना ते बस साढ़ा कमरा तुसें शैल इयै जनेहा रक्खी ओड़ना प्रोग्राम पूरा इ'यै जेहा होना चाहिदा खरी खरी ठीक ऐ फ्ही बाय